मैं काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप वगैरह लोगों के साथ जुड़ी हूँ जहाँ पर हमें संगठन के साथ जुड़ी हूँ जहाँ मुझे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं मुझे काफ़ी सारे ग्रुप्स के साथ जोड़ा गया था जिनमें मुझे पता लगा था कि वहाँ पर काम कैसे चल रहा है वो काम कैसे करवाया जाता है हम उस ग्रुप में जुड़ कर हमें अलग अलग इंसान को यह नहीं बताना पड़ता है कि आप क्या काम कीजिये हम उन ग्रुप में एक बार मैसेज भेज दें या कुछ बता दें तो सभी लोगो को पता लग जाता है कि कौन सा काम करना है कब करना है और कैसे करना है संगठन से जुड़ने काफी अच्छा रहता है आप एक ही बार में सभी लोगों को बता सकते हैं कि आपको क्या काम करवाना है और कैसे करवाना है काफी अच्छा रहता है यह यह काफी सुविधाजनक है